नमस्ते ठीक कितने तक का कौनसी कम्पनी इस टाइम तो डेल का अच्छा आ रहा है और लावा का है सैमसंग का है तो पैरसोनिक हाँ पैरासोनिक का बढ़िया है बिंडो तो उसमें एलेवन एलेवन चल रहा है इस टाइम उसमे बिंडो इलेवन चल रहा है वह आपको मिलेगा कम से कम सत्तर पचहत्तर में मिलेगा उस पर आफर पर आपको डिस्काउन्ट में मिल जाएगा वही आपको डिस्काउन्ट से मिलेगा बीस परसेन्ट का डिस्काउन्ट मिल जाएगा आपको अगर आप अगर आप साप से लेंगे तो आपको बीस परसेन्ट का डिस्काउन्ट मिलेगा अगर आप अनलाइन करेंगे तो आपको पंद्रह ही परसेन्ट का आफ मिलेगा आपको बिलकुल इच्छा या तो आप तो अनलाइन ले सकते है या तो डायरेक्ट हमारी शॉप पर आकर ले सकते हैं शॉप पर आएंगे हँ तो कॉम्प्युटर का भी पूरा सिस्टम जो है पूरा हमारे पास अवलेवल है आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा आपको पड़ेगा तीन से चार हज़ार रुपये का पड़ेगा अगर एक आप कम्प्यूटर ले रहे हैं उसके साथ सी पी यू ले रहे हैं डेसटॉप माउस वाउस ले रहे हैं की बोर्ड उबोर्ड तो आपको पड़ जाएगा चालीस से पैंतालीस हज़ार रुपये तक का डेक्सटॉप पड़ेगा और बाकी सी पी यू जो है मानीटर वगैरह जो है वह आपको पड़ेगा बीस हज़ार रुपये का

वह तो आप पर डिपेन्ड करता है ना आप क्या चलाना चाहते है आप लैपटॉप चलाना चाहते हैं या डेस्कटॉप चलाना चाहते हैं अगर आपको कम्पनी कम्पनी उम्पनी का काम करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा लैपटॉप ही रहेगा आप कहीं भी उसे ले जा सकते हैं छोटी चीज़ है

हमा अगर हमा अगर हमारे यहाँ ऑफर चल रहेगा है तो आफर रूम में आपको कुछ भी मिल सकता है वह हमारे आफर के ऊपर डिपेन्ड करता है

जी आप आप कभी भी आ सकते है सुबह हमारी दस बजे से दुकान रात को दस बजे तक खुली रहती है आप जब चाहे तब ले सकते हैं